किसे चीज दी कोई कमी नेईं ऐ भगवान दी देन कन्नै सब कुछ ऐ बहुत प्यार करदे ओह् मेरे कन्नै मेरी हर इक

कि जि'यां मेरी भाभी आखदी दीदी घरै आओ तुस में थुआड़े कन्नै मिलना ऐ मतलब मेरे घरै आह्ले मम्मी पापा भेइया सब दीदियां सारे मेरे कन्नै मिलना चांह्दे

मेरी हर इक खुआइश पूरी करदे फालतू दा इ'यां रोक टोक करदे न मेरी पढ़ाई उ'नें कीती